मन्दिर जाइ छियै ने घूमय लए तऽ कोनो भक्ति साउन्ड बाजै छै तऽ सुनयमे अच्छा लागै छै आओर कतहु बाहर आर जाइ छियै घूमय खातिर लए तऽ नीक लागै छै घूमयमे मोन करै छै ओन्नऽ घुमिते रहियै दू तीन दिन तक घुमिते रहि जइयै आओर की सत्संग होइ छै बाबासभ सत्संग करै छै तऽ सुनयमे अच्छा लागै छै सत्संग सुनयमे कनि अच्छा लागै छै बढ़िआँ लागै छै सुनयमे खातिर सुनय लए अखुनका गानासभ हमरा सुनयमे नीक लागै छै नया नया गाना चललै ओहो सुनैमे अच्छा लागै छै बड़ सुन्दर लागै छै लेकिन पहिलुको गाना सुनैमे अच्छा लागै छै बढ़िआँ लागै छै सुनैमे सुनैमे अच्छा लागै छै बढ़िआँ गाना आओर की कहै छै सत्संगो सुनयमे नीके लागै छै भजनो सुनयमे अच्छे लागै छै आ कतहु घुमय फिरयमे बड्ड नीक लागै छै दोस्त अरके साथमे घूमय फिरयमे नीक लागै छै आओर पूरा फैमिलीके साथमे घुमनाइ नीक लागै छै बाहर भीतर करयमे आओर चारि चक्कामे बैठयमे नीक लागै छै आओर मोटरसाइकिलमे बैठयमे ओहूमे अच्छे लागै छै पर गरमीके सीजनमे मोटरसाइकिले अच्छा लागै छै ठण्ढीके सीजनमे चारि चक्के नीक लागै छै बैठय खातिर बैठय उठयमे ओकरामे बढ़िआँ लागै छै घुमय फिरयमे बहुत मन लागै छै गानो सुनयमे अच्छा लागै छै भजनो करयमे नीक लागै छै भजन सुनयमे नीक लागै छै बड़ी ध्यानसँ करै छियै भजनके नीक लागै छै सुनयमे हमरा सत्संग कतहु होइ छै तऽ बड़ी अच्छासँ सुनैत रहै छियै आरामसँ बैठि कऽ सुनैत रहै छियै बढ़िआँ लागै छै सुनयमे बाबासभ सत्संग भजन करै छै तऽ नीक लागै छै सुनयके बढ़िआँ लागै छै दोस्त आरके साथ जाइ छियै घूमय फिरय खातिर लए अच्छा लागै छै जायमे कतहु